जूनागढ़ ज़िले में असां तहिवार मनायासीं जीअं त ॾियारी होली मकर सक तिर मूरी गणेश चतर्थी होलीअ में त एॾी मज़ा कंदायूं हिक ॿिए खे कलर हणंदा आहियूं जीअं आई होली आई होलिका ॿारींदा आहियूं राति जो चवंदा आहिनि जेके पंहिंजा पाण सां कंहिं वेर विरोध कयो हुजे उन्हनि सभिनी वेरनि खे ॿारे करे होलिका माता खे यादि करे सभु भुलाए छॾींदा आहियूं ईअं मन भेद मिटाइण वारी होलिका माता ॾियारीअ में माण्हू अलॻि अलॻि फटाका फोड़ींदा आहिनि सफाई कंदा आहिनि मस्तु रीते सुठी रीते असां ॾियारी बि मनाईसीं सभु गॾिजी करे पूॼा कईसीं फटाका फोड़ियासीं ॿिए ॾींहुं नए साल जी मौज वरितीसीं नए साल ॾींहुं कुझु महिमान असांजे घर आया केॾीमहिल असां उन्हनि जे महिमाननि जे घर थी करे महिमान थी वियासीं मिठाई खाधियुसीं लाई खाधियुसीं हटरी पूजा कईसीं लक्ष्मी पूॼन चोपड़ा पूॼन सभु हीअ ॾियारीअ में थींदो आहे अहिड़ी रीति मस्तु सुठी रीते करे मनायोसीं जीअं त हाणे राम भॻवान जो मूर्तीअ जो उद्घाटन हुयो त उहा ईअं लॻे थो ॼणु ॿीहर ॾियारी अची वई आहे ॿिए ॾींहुं नए साल जी राह पिया ॾिसंदा त हाणे ॿिए ॾींहुं नए साल आहे हुनमें ॾियारी अहिड़ी रीति मनाईसीं फटाका फोड़ियासीं सुठी रीति फटाका फोड़ियासीं मिठाइयूं खाधियुसीं जूनागढ़ में रौनक अहिड़ी हुई ने त ॼणु ॾियारीअ खां घटि कोन हुई उनखां वधीक हुई अहिड़ी रीति जूनागढ़ जी रौनक हुई अने राम भॻवान जी प्राण प्रतिष्ठा जी जेके मूर्तीअ जे उद्घाटन जो हुयो सॼो जूनागढ़ ईअं सिंगारियल हुयो नी त ॼणु ॾियारीअ खां बि वधीक सिंगारियल हुयो ऐं हर कंहिं पंहिंजे घरनि में बि स्विच लेंप नवां नवां रोशनी कई ॾीया ॿारियासीं अहिड़ी रीते घर में बि पूजा कईसीं ॾियारीअ वांगुरु थोरो सुठे रीते सेलीब्रेशन करे मनायोसीं गणेश चतुर्थी जी इन गणेश चतुर्थी में गणेश भॻवान जो के यारहां ॾींहं के पंज ॾींहं के सत ॾींहं अहिड़ी रीति पूजा कंदा आहिनि गणेश भॻवान में बि ईअं हूंदो आहे त गणेश भॻवान आयो आहे त वञे न पर उहो वेंदो आहे त एतिरो दुखु थींदो आहे न त गणेश भॻवानु वरी ॿिए साल कॾहिं ईंदा जल्दी अचनि ऐं त साल अचनि गणपती बप्पा जल्दी अचनि ऐं ख़बर ई न पवंदी आहे त कीअं ॿियों साल अची वेंदो आहे झटि गणेश चतुर्थी मनाईंदा आहियूं किसमिस जीअं त सेंटा किलोस थींदो आहे इन में ऐं जूनागढ़ में हिकिड़ी चर्च हुयो उन में बि असां वियासीं उते बि सुठी रीति घुमी आयासीं उन चर्च में कहिड़ी मस्तु डेकोरेशन हुई न त ॾिसी करे असांखे ईअं पियो लॻे त ईअं चर्च में मां पुट जां ईअं किसमिस जो कहिड़ो मस्तु इहा स सजायल आहे सेंटा क्लोस बीठल हो मोमबती ॿारे करे हर को पंहिंजी विश घुरे पिओ उनमें बती ॿारण जी प्रथा अञां ताईं बि हले थी पई त मेणबती ॿारे हर को पंहिंजो विश घुरे प्रार्थना करे पियो ऐं एॾो ईअं मज़ो अचे पियो त मेलमिलाप थियनि पिया माण्हू उते नवां नवां अचनि पिया पाण उते वञू पिया पाण अॻिमें कंहिंखे मिलिया हुजऊं मिट माइट सभु ईअं वार त्यौहारनि जे हिसाब सां गॾजंदा आहिनि ऐं घर में रौनक थींदी आहे सफ़ाई थींदी आहिनि त्यौहार थींदा आहिनि त भाई महिमान ईंदा महिमान ईंदा उहा सफ़ाई कंदा आहिनि त सफ़ाई करे घर खे ईअं सजाईंदा आहियूं ऐं वार त्यौहारनि में सभु गॾिजी करे हे मौज कंदा आहियूं असां सिंधीयुनि जो ख़ासि चेटीचंड चेटीचंड त ईअं मनाईंदा आहियूं झूलेलाल जो चणा सुखो सेसा विरिहायो वेंदो आहे चेटीचंड ॾींहं झूलेलाल जे जनमॾींहं जे उत्सव जो हीअं ज़ोर शोर सां मनाईंदा आहिनि जूनागढ़ में सभिनी शहरनि जूं सरगसियूं गॾु थींदियूं आहिनि उन्हनि खे गॾिजी इनाम ॾींदा आहिनि उहे सरगसियूं ॾिसण वेंदा आहियूं त रस्तनि ते सुखो सेसा सरबत अलॻि अलॻि तरह तरह जूं सेसाऊं रखंदा आहिनि चेटीचंड जे मौज में सॼी जीअं त जूनागढ़ राजकोट केसोद माणावदर ॿाटुआ सभिनी शहरनि जा माण्हू उते जूनागढ़ में गॾु थींदा आहिनि सभिनी शहरनि जूं सरगसियूं हिते चेटीचंड जो त ईअं मौज हूंदी आहे चालीहे खां बी वधीक एॾी मौज हिते चेटीचंड जी जूनागढ़ में कंदा आहिनि असां सुठी रीते सेलीब्रेशन कंदा आहियूं चेटीचंड जी असांजे समाज में सॼो दुआन बंदि करे सॼे सभु सिंधीयुनि जी रोटी रखंदा आहिनि उहो सभु मौज करे ईंदायूं ॾा डांडिया रखंदा आहिनि सुठी रीति सभु त्यौहार मनाईंदा आहियूं जय झूलेलाल